औ सोलोंखांबाय आं बर' रावजोंनो सोलोंखांदों दिनैसिमाव बर' रावजोंनो लिरबोदों बर' हांखोजोंनो लिरबोदों बर' रावजोंनो सोलोंबोदों दिनैसिमाव आं बर' रावजोंनो गासैबो फरायनायाव लिरनायाव गासैआवबो बर'जोंनो लिरबोदों